नै उम थांगोन आलायारन फ्लिम नायनो सिमलायाव ओंखाम जाखांनानै दा सारिथायाव गासिबो थांनो नागिरदों बेटारि गारिजों बेटारि गारिजों फै नायनो थांनो ए' जोहा नखरैनो थांगोन गासिबो गासिबो ओं फै नोंसोरबो सोर सोर थांगोन लोगो नांनानै जनो दे जायखिजाया सिमलायाव उम उम ओइनो जोंहा हमदो नखरैनो थांगोन जोंहा दे दे थांनो हागोन दे थांनो हागोन दे दे उम थांनो हागोन दे जमानो संदों संबाय दं आमफ्राय जानानै थांगोन जानानै सारिथायाव थांगोन दे दे उम उम दे दे जायखिजाया सारिथायाव ओंखार मा मा जाखो ओं दे नायगोन दे जमानो ओं दे टाइमआ सारिथायावनो थांगोना सिमलायाव टिकेटखौ दानखादों दानखादों जोंहा नोंसोरलाय दान्दों ना दानखायाखै ए ओं दे होमबा जागोन बे ओं जोंहाबो दानखादों ओं ओं दे